जेको बि स्विमिंग पहिरीं दफ़ो सिखणु वञे हू सभिनी खां पहिरीं त पंहिंजे दिमाग़ में कुझु बि न सोचे ऐं कपिड़ा अहिड़ा पाए की हू हुनखे अटके न जीअं त हू सरल तरीक़े सां तरी सघे पाणीअ में हू पाणीअ जे अंदरि थियण वारी साह खणण जी कसरतूं पेहरीं खां ई सिखी वञे जीअं त हुनखे कोई परेशानी न थिए ऐं हथनि ते वधीक ज़ोरु न विझंदे उहे हू पैरनि ते वधीक ज़ोरु विझे पैरनि ते वधीक ज़ोरु विझे ताकी हू सुठी तरह तरी सघे